हॅलो पात्रांव कशे आसात तुमी आनी घरांतलीं कशीं आसात मालकिनीक विचारलां म्हणून सांग आं तुमी म्हाका आधार कार्ड जाय म्हणटाले न्हय आं आनी म्हजें आधार कार्ड डिजी लॉकरान आसा हय हांव तुका कशें धाडूं तें ई मेल करूं या वॉट्सेप करूं वॉट्सेपार नाका ईमेल करतां तर तुजी मातशी ईमेल सांगता म्हाका बरोवन घेतां आं आं बरें आनी कितलें म्हणल्यार जाय तुका पांच म्हणल्यार बरें धाडटां आनी कितें जाय पडटलें बरें